چند سال پہلے کے پُرانے موبائلس اور موجودہ اسمارٹ فون میں مختلف اعتبار سے کئی ایک فرق پائے جاتے ہیں پہلے کے پُرانے موبائلس میں وہ سہولیات نہیں تھی جو موجودہ وقت کے موبائلس میں سہولیات موجود ہیں اِسی طریقے سے اگر نیٹ ورک کی بات کی جائے تو پہلے ٹو جی یا تھری جی نیٹ ورک ہُوا کرتا تھا موجودہ وقت میں سرزمینے ہِند میں فائیو جی نیٹ ورک اُپلبدھ ہے میسّر ہیں جس کی وجہ سے کام کرنے کی رفتار تیز ہو چُکی ہے اِس کے مقابلے میں قدیم زمانے میں ماضی قریب میں کام کرنے کی رفتار بہت سُست تھی کیوں کہ نیٹ ورک تھری جی کام کرتا تھا میں پہلے ایئرسیل کی سم استعمال کرتا تھا لیکن گُذشتہ چار پانچ سال سے میں باقاعدہ جیو کی سم استعمال کر رہا ہوں اور ماہانہ میرا موبائل ریچارج پر میرا ماہانہ جو خرچ ہے وہ تقریباً ڈھائی سو روپئے کے آس پاس ہے اور بھی بہت سے فرق ہیں